सो अशें म्हणटलें जाल्यार अर्द्यां संवय नासता अर्द्यांचो ब्रीद तुटटा लायक अर्द्यांक जायना ना की डायरेक्ट अशें कंटिन्यू सोंग म्हणा कशीं एका ब्रिदान पूण ताच्या ताका लागून खूब अशी प्रॅक्टीस करची लागता लायक अशे आतां जर तुका ब्रीज जर अशें जावपाचीच आसा म्हटल्यार एका ब्रिदान जर आमकां जर म्हणपाक जाय जाल्यार जाल्यार हांव अशें म्हटल्यार म्हाका प्रॅक्टीस करची लागतली आनी म्हटल्यार हांव कोर्स करपाचो लागतलो सिंगी हेचो म्हटल्यार सदां म्हाका रियज करचो लागतलो आनी तेका लागन प्रॅक्टीस मेक परफेक्ट हो हो थोट म्हटल्यार अशें प्रॅक्टीस करपाचीच लागतली प्रॅक्टीस शिवाय कांय जायना ना आनी प्रॅक्टीस ना जाल्यार कितेंच जायना ना सो तेज्या खातीर म्हटल्यार आमकां आमचो जो ताळो जर बरो रावपाक जाय जाल्यार आमी सकाळचे उदक गरम पाणी पिवपाक जाय बरी एक्ससायज करपाक जाय बरें खावप जाय म्हटल्यार भायले चिप्स बी खाल्ले जाल्या म्हटल्यार थोंण बी पिलें जाल्यार ताळो खरखरीत जाता म्हटल्यार आवाज सारको सुटना ना आवाज ब्रेक जाता लायक अशें अशें केले जाल्यार तें जावचें ना जर आपलें जेवण बी जर बरें आहा आपल्या म्हटल्यार बॉडी जर फीट आसा जाल्यार आपल्या कडेन सगळें जावंक शकता आनी ताका लागोन म्हटल्यार सदी आपली रियाज जाय सदी आपलें सारकें पोशण जाय आपल्याक आनी म्हटल्यार सदी जर प्रॅक्टीस केली जाल्यारूच ते सगळें सारकें येतलें आनी म्हटल्या म्हाजे कशे हांव घरा कडे सारके सदांच प्रॅक्टीस करी रावता तशी अशें कळटा की आ हांव खंय तजें सुदारता अशें सोंग म्हणपाक म्हटले जाता म्हाज्या कडेन अशें अशें अशें म्हाका दिसता एक एकदां आनी सो हांव सदांच प्रॅक्टीस करी रावता घरााकडे म्हाजो पप्पा स आसा म्हाका अशी ट्रेनींग कशी म्हटल्या म्हाका रियाज घेवपाची अशी प्रॅक्टीस घेता

आनी म्हाजी फॅमिली म्हाका खूब अशी सपोर्ट करता जातले जातले म्हणून सो हांव सदी प्रॅक्टीस करता हय